हम उज्जैन जिलों के गाँव में निवास करते हैं हमारे बच्चों के लिए हमारे यहाँ पाँचवीं तक का स्कूल है लेकिन आठवीं के लिए हमें अन्य गाँवों का बच्चों को जाना पड़ता है जहाँ बारिश के दिनों में काफ़ी रास्ता कीचड़ भरा होता है जिससे बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती है साइकिलें चलती नहीं हैं जूते चप्पल भी कीचड़ में फंस जाते हैं नंगे पैर बच्चे चलते हैं जानवरों का भी डर रहता है अगर वाहन व्यवस्था वाली अगर रोड बन जाए तो वाहनों के द्वारा हमारे घर के वाहनों से भी उनको छोड़ सकते हैं या स्कूलों के वाहन भी आते हैं उनमें भी हम बिठाकर बच्चों को स्कूल तक पहुँचा सकते हैं लेकिन हमारी समस्या है हमें अगर मज़दूरी के लिए भी जाना होता है तो बारिश के इन दिनों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है अभी पुलिया नहीं होने पर पानी भी इतना इकट्ठा हो जाता है कि कीचड़ का दुख तो ठीक है लेकिन वह पुलिया पार करना है पानी में से निकलना बहुत मुश्किल होता है तो जीवन यापन के साधन में एक दिन की कमी हो जाती है जिससे हमारी मज़दूरी मज़दूरी वाले लोग हैं तो मज़दूरी नहीं कर पाते हमलोग तो पुलिया का अभाव अगर नेता लोग चाहे तो हमारी पुलिया बनवा दे तो हमारी रोड भी बन जाएगी तो बच्चों को स्कूल जाने में भी सुविधा होगी और हमें दैनिक रोज़गार में भी कमी नहीं आएगी शहरों में भी जाना हो तो उसी कीचड़ भरे रास्ते से हमें जाना होता है तो हमारे बच्चों को शिक्षा से भी वन्चित रहना पड़ता है और हमें रोज़गार से भी वन्चित रहना पड़ता है अगर हमें सहयोग मिल जाए और यह रोड और पुलिया बना दी जाए तो हमारे बच्चे भी शिक्षा अच्छी ग्रहण कर सकेंगे और हमें भी रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे और ऐसे जीवन यापन करने में किसी प्रकार कि कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी और हम अच्छे से जीवन यापन करेंगे हम सरकार से भी यही आशा करते हैं कि हमारी इन चुनौतियों को स्वीकार करे और इन समस्याओं का हल करे